मैं महिलाओं के महिलाओं के ऊपर जो मतलब कहते हैं ना मतलब अत्याचार होते हैं या वो जिस चीज़ को सहन करते हैं तो मैं महिलाओं के ऊपर एक कविता लिखना चाहती हूँ जिस से वो कविता को जब पढ़े ना तो उनको समझ में आए कि उनको अपने हक़ के लिए कैसे लड़ना चाहिए आप यदि महिला हो महिला का अर्थ यह नहीं कि आप हर बात को सिर्फ़ सहन ही करो हाँ सहन करो ऐसी बात नहीं पुरुष भी कई जगहों पर सहन करते हैं हमें भी करना चाहिए बट अगर सहन सिर्फ़ आप ही करो और सहन की भी एक सीमा होती है तो मैं महिलाओं को उनके हित के लिए लड़ना सीखाना चाहती हूँ

और मैं अपनी कवि ऐसी कविता लिखना चाहती हूँ जो कोई भी औरत हो वो पढे तो उसको समझ में आए कि एक औरत का एक औरत होना सच्चे माइने में क्या होता है ज़िंदगी सब को एक बार मिलती है सभी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से जीना चाहते हैं तो एक औरत को ही बंदिशो में क्यों रखा जाता है तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने समाज को ये बताना चाहती हूँ कि भेदभाव औरत और इस मर्द की जो आप हम भेदभाव करते ना ये औरत ऐसा नहीं कर सकती है मर्द ही ऐसा कर सकता है तो मैं इन भेदभाव को मिटा कर औरत के हित में भी सोचना चाहिए क्योंकि हमारे घर में भी कहीं ना कहीं औरत के रूप में हमारी माँ हमारी बहन हमारी बेटी हमारी भाभी औरत के रूप में हमारे घर में भी वो ही लोग हैं हम हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि औरतें जो होती वो सभी घर के सभी लोगों का बहुत हर ख़ुशी का ध्यान रखती हैं तो हमें भी औरतों की खुशी का ध्यान रखना चाहिए मैं एक ऐसी कविता लिखना चाहती हूँ जिसे पुरुष भी पढ़े समाज का कोई भी व्यक्ति पढ़े तो वो कविता के माध्यम से उसको पता चले कि हाँ औरत के हक़ के लिए उसको बोलना अगर वो बोल रही है तो वो ग़लत नहीं है धन्यवाद